آج بھی ہندوستان کے بہت سے دیہی علاقوں میں لوگ روایتی فنون دستکاری سے جڑے ہوئے ہیں لاکھوں لوگ مٹی کے برتن بنانے قالین بننے بانس اور لکڑی کا کام کرنے میں مصروف ہیں خاص طور پر خواتین بھی ان ہنریا کاموں میں شامل ہیں جیسے کڑھائی سلائی اور چٹائی بنانا یہ کام ان کی روزی روٹی کا اہم ذریعہ ہے کئی گھرانے پچھلی کئی نسلوں سے ان پیشوں سے منسلک ہیں گاؤں کے میلوں اور بازاروں میں ان کے بنائے گئے سامان کی بہت مانگ ہے شہروں میں بھی ہاتھ سے بنی اشیاء کی قدر کی جاتی ہے حکومت اور کئی این جی اوز بھی ان ہنر مندوں کو سپورٹ کر رہی ہیں ہینڈلوم ہینڈی کرافٹ اور ٹیرا کوٹا جیسے شعبے روزگار کے بڑے وسائل ہیں کچھ لوگ تو اپنی چیزیں آن لائن بھی بیچنے لگے ہیں نئی نسل میں بھی کچھ نوجوان ان روایتی پیشوں کو اپنانے لگے ہیں کیونکہ یہ نہ صرف روزگار دیتے ہیں بلکہ ثقافت کا حصہ بھی ہے دستکار اکثر قدرتی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ماحول دوست ہیں آج کل بازار میں مشین سے بنی چیزوں کے مقابلے ہاتھ سے بنی اشیاء کو خاص اہمیت دی جاتی ہے ان فنون کو بچانا اور فروغ دینا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی ہماری شناخت اور مقامی معیشت کی بنیاد ہیں